हँ हँ कहलहुँ जे अखन जे मैथिलीके फिल्म सभ बनि रहल अछि तऽ एकर प्रचार प्रसार जे छै से खूब होना चाही किआकि अपना सभ तऽ मैथिलीक फिल्मक कलेक्शन नहि होइत छै नहि हँ हँ से तऽ छै हँ हँ हँ हँ हँ नहि हम तऽ देखनहो छी हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ

हँ हँ हँ नहि बिल्कुल बिल्कुल लागत लागैत छै अपनेकेँ एहि लेल प्रचार करबाक बहुत जरूरी छै आमजनके मने ई दिमागमे देबाक छै जे ई फिल्मके देखल जाय प्रोत्साहित कयल जाय जनताके हँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हमर ओएह हमर इएह विचार अछि जे अपनेकेँ जे फिल्म सभ आबि रहल यऽ ओकरा पर शुरूएसंँ ध्यान देल जाय आओर पूरा जे एकर मीडिया होइत छै ओकरा पूरा अथीमे लेल जाय जे मीडिया पर पूर्ण रूपसे एकर रोशनी आबै सभ जगह एकर प्रचार प्रसार खूब तरहे होय एक एक जनके बीचमे ई बात जाय मैथिलीक प्रसारित करैके लेल ई फिल्म बनि रहलै हँ तऽ मिथिलाक चाही आ कलेक्शनो अहाँ सभकेँ चाही

हँ हँ बिल्कुल सुनलियै हँ अखने तऽ लक्ष्मीनाथ गोसाइ पर सेहो भऽ रहल यऽ हँ हँ निर्माणाधीन छै हँ हँ नहि एहि बेर तऽ हमरा तऽ पूर्ण अथी अछि जे एहि बेर हम लागल छी जे लक्ष्मीनाथ गोसाइके जे बनि रहलनि हँ एकर काफी प्रचार प्रसार होय आओर जन जनके बीचमे ई जाय एक एक आदमी प्रोत्साहित भऽ कऽ एकरा देखै आओर एकरा स्वीकार करै जे मैथिलीके बनैत रहै हँ हँ बिल्कुल ठीक छै तऽ जरूर